ہاں میرے خیال سے اسکولوں میں پیشہ وارانہ تعلیم جیسے بیسک نالج تو یہ ہر اسٹوڈنٹ کو ہونا چاہیے کہ یار وہ موسیقی بولو یا پلوٹری بولو یا سلائی بولو پلمبی کیا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کہیں ایسی جگہ پہ جائے پڑھنے جہاں پہ اس کو کسی چیز کو سہولت نہیں ہے اور اس کا نل ٹوٹ گیا تو اس کو بیسک چیزیں تو آنی چاہیے ایک اسکول میں ہم جیسے پی ٹی کا پیریڈ ہوتا ہے یہ کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ آسان کام ہے بس انسان کو بیسک نالج رہنا چاہیے ہر چیز کے بارے میں تاکہ وہ کبھی کہیں ایسا پھنسے تو کسی چیز کی ضرورت ہو تو خود حل کر سکے نہ کہ کسی اور کے اوپر ڈپینڈینٹ رہے وہ ہر کام انسان کو بیسک نالج آنا چاہیے اور یہ سب تو بہت زیادہ ضروری ہے کارپینٹر بولو پلمبنگ بولو یا سلائی بولو یا پلوٹری بولو یا مویشی پالنا اسکول میں ہر یہ چیز بھی سکھانی چاہیے زیادہ نہیں ڈیپ بھی نہیں بس انسان کو ایسا رہنا چاہیے کہ کہیں اگر اس کو ضرورت پڑے تو کسی کے اوپر ڈپینڈینسی نہیں رہے وہ بیسک نالج کے حساب سے سب وہ کام کر لے